हेलो क्या गणेश रिशॉट से बोल रहें जी हमें खाना ऑर्डर करना है चार चपाती मटर पनीर सलाद और कुछ उस में प्लेट रख दीजिए खाने के लिए और हमारा एड्रेस है गाँव ख़ानपुर तहसील मेवा ज़िला दौसा राज्य राजस्थान इस ऑर्डर पर आप अपना खाना भेज दीजिए हम आप को पेमेंट ऑर्डर लेते समय कर देंगे